हमसभ तऽ अभी गैसमे ही खाना बनबै छी चूल्हामे तऽ हमरा आरके हमरा सभके नहि होइ छै चूल्हामे मम्मी सभ दादी सभ ही बनाबै रहै हमसभ अपन विद्यार्थी लाइफमे छी तऽ चूल्हा वगैरह चूल्हाके लेल जलाबन चाही चूल्ही चाही टाइम चाही हमरा सभके चूल्हापर बनाबैके लुइरो नहिए जाड़नो नहिए जब तक गैसपर तुरन्ते बनाबै छी खाइ छी एतना कम समय भरैके लागतै उतना कम समयमे कोशिश करै छियै खाइके बनबैके चूल्हाके यूज हम सभ करै नहि छी जेकर काल गैस गैसके यूज हमसभ करै छी बहुत जादा की करबै अपन चीजके तऽ करै लगतै ने मैथिलीमे बनाबै छियै हमसभ विद्यार्थी लाइफमे की करब दिक्कत इएह बातके छै चूल्हा वगैरह वगैरह सभके ई सभ दादिये तऽ ठीक रहै अहाँके की लागैए एकरा बारेमे अहुँ कुछ बताबियौ चुल्हा वगैरह वगैरह एकरामे दादी सभ बनाबै रहै पकवान उकवान अभियो बनबै छै ई सभ अभी भी बन बनै रहल छै तकर बाद अभी भी बनै रहल छै आर की कहब तऽ इएह सभ कहना अछि गैसमे बनाबै छियै हमसभ बड़ा दुख यऽ जिन्दगीमे अपन दुखभरी कहानी अगर जे बतायब तऽ कानऽ लगबै झुठोके गैस वगैरह वगैरहर बनाबियौ गैसमे बनाबै छियै दादी सभ बनाबै छथिन तऽ ठीक छै एकरे साथ एकर जवाब छै गैसपर बनाबै छी एकर साथ अपन वाणीके विराम दय रहल छी धन्यबाद प्रणाम जय श्री राम थेन्क्यू वेलकम